میں اپنے علاقے سے دو سیاسی ایسے لیڈرس کو جانتی ہوں جو کہ ہے موحم مفتی محمد اسماعیل اور دادا بھوسے ان کے کام کام کرنے کے طریقے بالکل الگ ہے دادا بھوسے اپنے ایریا میں انفراسٹرکچر ڈولپمینٹ روڈ بنانا اور جاب دلانا یہ سبھی کام بہت تیزی سے کر رہے ہے پر مفتی محمد اسماعیل کے علاقے میں روڈوں کی حالت بھی بڑی خستہ ہے اور لوگوں کو یہاں پر جاب بھی اتنی کھا اتنی اچھی طریقے سے نہیں مل رہی ہے ان مفتی دادا دادا بھوسے کے علاقے میں ایک انہوں نے اپنے اپنی اپنے پیسوں سے بھی بہت سارے کنسٹرکشن کروائے ہے